गाय राखने छियै गायके ठण्ढामे राखै छियै मोटर लाबलियैया मोटर से धोइ छियै ठण्ढामे राखै छियै आओर चारा लाबै छियै बजार सऽ खल्ली लाबै छियै सुद्धा दाना लाबै छियै घट्ठा बनबै छियै तऽ ओ गायके खिलाबै छियै तब फेर ठण्ढाबै छै गायके बहार करै छियै झाड़ू पोछा लगाबै छियै धोइ धोखारै छियै तऽ ओकरा खिलाबै छियै फेर तब दुहै छियै तब बजार जाइ छियै ओकरा बेचै छियै दूधके फेर बेचके आबै छियै सब चीज साफ सुथरा करै छियै तब घर करै छियै आओर लेरु पशु आबै छै लेरु आबै छै नम्हर आबै छै तब पैकार आबै छै तऽ बेचै लए तऽ ओ कसाइके नहि दै छियै कसाइ कए नहि दै छियै ओ तऽ काटि कऽ खा जाइ छै तऽ पोसै बलाके दै छियै पोसै बला लए जाइ छै तऽ पोसतै तब कसाइके नहि दैके बात छै ओसब काटि के खाइ छै आ पोसै बला पोसतै तऽ हमरा आर के पोसै छियै तऽ देहमे दरद आबै छै केत्ते बढ़िऑं सऽ पोसलियैया आ कसैयाके देबै तऽ काटि कए खए जेतै उहो खातिर पोसै बला के देबै तऽ पोसतै तऽ हमरो आर कए बढ़ियाँ लागतै देखै मे ने पोइस कए देलियै तए उ पोसै छै तऽ हमरा अच्छा लागै छै आ ओ काटिके खा जेतै तऽ जेहने ओहेनके पोसलियै तऽ देबै तऽ देह मे दरद हेतै हमरो आरके दरद आबै छै ओहि खातिर कसैयाके नहि दै छियै पोसैबलाके दै छियै किसानके की बढ़िऑं सऽ पोसऽ जेना हम पोसलियै ओहिना तुहूँ पोसऽ आ पोसि पालिके नमहर करऽ तब बाहतै पाल करैबै गरमेतै तऽ आ तब पोसि पालिके फेर बच्चा देतै तऽ ओकरा फेर दूध गारिहऽ बेचिहऽ उहे खातिर नहि दै छियै कसैया के आ किसानके दै छियै आओर राखै छियै तऽ ओकरा खिलए पिलए कऽ फेर धोअइ धोखारै छियै ओही काम डेलीके छै साँझ भोर ओतनी काम छै साँझोके ओतनी काम छै भोरोके ओतनी काम छै दुन्नू टाइम गाय दूहै छियै फेर बजार सऽ बेच कए लाबै छियै तब बकरी राखने छियै खस्सी राखने छियै ओकरो पोसै छियै ओहो राखने छियै ओकरो बाध से चारा लाबै छियै ओकरो खिलाबै छियै बान्है छियै जरै छियै तब राखने छियै पोसि पालिके ओकरा जे छै से बढ़िऑंसॅं राखने छियै खिलाबै छियै पिलाबै छियै राखने छियै जेना गाय के पोसै छियै ओहिना खस्सी बकरी के पोसै छियै जेतना सपरै छियै ओतना पोसै छियै राखै छियै खिलाबै छियै आओर जे हइ छै से गहूॅंम मकइ पिसबै छियै मिलमे पिसाके ओकरा घट्ठा बनबै छियै फेर खिलाबै छियै दाना भी खिलाबै छियै बजार सऽ खल्ली मँङ्गाबै छियै बजार सऽ सुद्धा दाना मँङ्गाबै छियै चोकर भी मँङ्गाबै छियै खिलाके राखै छियै ओकरा पोसि पालिके पालि बढ़ाबै छियै एकटा सऽ दुइ गो होइ छै दू टा सऽ तीन टा सऽ चारि टा होइ छै फेर बेच दै छियै कसैयाके नहि दै छियै ओसब काटि कऽ खा जाइ छै तब ओहि खातिर नहि दै छियै उहए सब कैर कऽ राखै छियै तब होइ छै तऽ पैसा आरू होइ छै तऽ अपन खेती करै छियै खेतीमे लगाबै छियै अपनो खाइ छियै आओर खेती कोला कराबै छियै करै छियै इहए सब काम करि कऽ अपन गुजर कऽ रहल छियै आओर इहए सब काम छै गाय माल इहए ने करबै आओर कोन ची करबै इहए सब काम करिके अपन राखने छियै गाय माल बकरी इहए सब पोसै छियै भैंस छै भैंस कए खियाबै छियै धुअइ छियै चरबैलए जाइ छै चरा कए लाबै छै तऽ राखने छियै दुआरि पर धुअइ छियै मोटर लगेने छियै हँ तऽ धोइ आर कए राखलहुॅं साफ सुथरा कयलहुॅं फेर दिनभरि रौदा सऽ ठण्ढामे कऽ देलु ठण्ढा सऽ रौदामे कऽ देलहुॅं थोड़े दूर दुबि उपटैलु सानी कुट्टी करलहुॅं फेर फेर दुहि कएऽ बेचै लए गेलहुॅं बेचके फेर फेर ओकर खाना पीना बनबै छियै खाना आरु बनए कए अपनो नहबै धोबै छियै अपनो खाइ पी कए फेर गाय मालमे लागै छियै तब दुआरि पर दोकान दौड़ी छै ओहो देखैलए पड़ै छै एहए सब काम छै करै छियै अपना जेतना सपरै छियै अपना भाषामे रहै छियै अपना भाषामे बोलै छियै सब काम कए कऽ अपन गुजर कए रहल छियै एहए सब काम छै किसान बला काम करै छी